बना वाराणसी में बहुत सा अच्छा पार्क है और घाट है और हाल है और जिसमें मैं भी गई थी बी एच यू में पार्क घूमने वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और मैं घूमी टहरी तो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा और मैं एक बार नमो घाट पर गई थी घूमने के लिए वहाँ का घाट का भी देखने में सुंदर था और मैं घूम टहल के अच्छा सा घाट देखी और सुंदर लग रहा था मुझे और सारनाथ में भी एक अच्छी अच्छा सा पार्क है और पार्क में भी वहाँ पर मैं गई थी वहाँ पर भी देखी थी तो वहाँ के पार्क काफ़ी अच्छा लग रहा था और एक रविदास पार्क है वहाँ पर मैं गई थी तो वहाँ पर भी मुझे देखने में काफी सुंदर लग रहा था हम हर सब घूमि टहरी और अच्छा लगा मुझे और एक चिड़ियाँ घर है बनारस में चिड़ियाघर भी देखने में अच्छा है उसमें मैं गई थी घूमी टहरी देखने में अच्छा लग रहा था और वहाँ पर बच्चे का खेलकूद का भी मैदान है बच्चे का खेलने वाला सारे सुविधाएँ हैं वहाँ पर बच्चे भी खेल सकते हैं